मध्य प्रदेश हमारे यहाँ एक अनोखी जगह है बहुत ही सुंदर और खुबसूरत जगह है यहाँ पर पहाड़ और झीलों की तो शोभा ही न्यारी है देखने लायक है जहाँ से कि हमारी सबसे पहले तो माँ नर्मदा जहाँ से भी प्रकट हुई हैं पचमढ़ी से लेके नर्मदा बेड़ा घाट क्वारी घाट तलवारा घाट ये घाट बहुत ही सुंदर है और घाटियाँ भी बहुत सुंदर सुंदर हैं और जहाँ जहाँ से माँ नर्मदा निकलती हैं वहाँ एक झरना औ झील बनता ही चला जाता है और माँ नर्मदा की इतनी कृपा है कि वहाँ भक्ति भाव तो सदा बना ही रहता है और बहुत सुंदर है नर्मदा जी और मध्य प्रदेश से होते हुए जहाँ जहाँ से माँ गुजरी हैं वहाँ पानी की कभी कोई कमी नहीं आई है माँ नर्मदा की इतनी कृपा है और बहुत सुंदर है माँ नर्मदा जिसे और पानी भी बहुत पवित्र और सुंदर पानी है झील बड़ी गहरी गहरी झील हैं और वहीं जो हमारे यहाँ राँची ये उद्यान बने हुए हैं उनमें भी पशु पक्षियों का तो एक एक से जैसे कि बाघ बहुत सुंदर हैं मोर पपीहा सभी चीज़ों के जानवर अनेक अनेक प्रकार के जानवर देखने को सुंदर मिलते हैं जैसे कि बहुत सुंदर है हमारा मध्य प्रदेश